سینٹرل دہلی ضلع میں بہت سارے مقامی تعلیم اور سیکھنے کی جگہیں جو کافی مشہور و معروف ہیں جیسے جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہوئی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی ہوئی اور اسی طرح جامعہ ہمدرد یونیورسٹی ہوئی اور اسی طرح بہت سارے مشہور و معروف تعلیمی جگہیں موجود ہیں جن سے ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کا استفادہ کرتے ہیں کیونکہ یہی بچے ہمارے مستقبل کا پیش خیمہ ہیں جو ہماری ریاستوں کو آگھے لے جائیں گے اور مستقبل میں اپنا اور اپنا ریاست کا نام روشن کریں گے